बे रोखोमनि लाइफां आरो बोन्दों गायो बेखौ माने गुवारै बुंनो नागिरदों

फुलआ खालि माबाल' नङा फिफांल' नङा बे फुलआ बोन्दोंबो दं बोन्दोंबो माने बेखौ बैसां खालामनानै जेरै माबायो फिफां गायनानै बे बोन्दोंआ बिबार बारो बिबार बारनानै समायना खालामो आरो बिनिफ्राय बे बोन्दोंनि सिङावनो जोङो दा नुनो मोनो सखाथुनि दाव आरो जोंनि बे माबायाव ओइ दावलुर होननाय दं दाव रोखोमसे दावलुर दाव बा सखाथुनि बा जिखुनु दावस्रिफ्राबो एसे गोजानसिनाव माबायोब्ला बेवबो गोजानसिनआवबो बे दावस्रियाबो बाहा लायो आरो जेरै बे ओरैबायदि मोजां समाइना खालामो बेबो जोंनि बे बिबारा माने नायनोबो मोजां जायो आरो बबेबा बिबारा बबेबा माबाया बै सोरबा गोथां गोथां बारो सोरबाया गोजा गोजा बारो सोरबा जातआ गुफुर गुफुर बारो सोरबा जारेत फुदला गोसोम बे रोखोमनि जोंनि माबाया बिदिनो माबायो आरो बिबार बारो बे बिबारखौ जोंनि माबायाव जेरै दा जोङो जोगोनार खुमब्रा भल बेफोरबायदि मानलाग्रा बोन्दों बे मानलाग्रा बोन्दोंआव नि गेजेरावबो जेरै दा जों जोगोनार जोगोनार बोन्दों बे जोगोनार बोन्दोंआबो बिराथ मोजां समाइना जोगोनारनिफ्राय फिथाइ थायनानै जोङो बेखौ ओंख्रि जायो आरो बेनिफ्राय बे जोगोनार जोगोनारनि जिहेतु जोंहा माबा दङ बिबार दं बे बिबार बालन्दा होननानै बुंनाय जायो बे बिबार बालन्दाखौ जोङो सुन्दर भाबै एखे दावदैजों एवनानै सुन्दर भाबै जोङो बे जोगोनार बिबारखौ जों जानाय जायो भाजा बे बोन्दोंफोरनि गेजेराव गोबांथार बोन्दों दं जोंहा दा जोगोनार बोन्दों लाव बोन्दों खुमब्रा बोन्दों आरो बेनिफ्राय जोंहा माबा बोन्दों बिदिनो इटादि इटादि नामनि जोंहा बोन्दों दं बे बेफोरो गासै जोंनि जाग्रा बेसादनि गेजेराव आं बेखौ बुंनाय जादों जाग्रा बेसादआ बेनो जे जेरै लाउ खुमब्रा जोगोनार बहल जिंखा बेफोरो गासिबो मानलाग्रा बोन्दों बे बानलु मानलाग्रा बोन्दोंनि गेजेरावनो जोंहा सुन्दर भाबैनो जोंनि बे दा न'खर समायनायजों लोगोसे आरो जोंनि बे बारहावाखौबो मोदोमफ्रु खालामनानै जोंनि बे बोन्दोंआनो एखे न'खर आरो समाज आरो रायजो गासिखौबो समायना खालामनानै जोंनो बिदिनो आदार दौवो आरो दा बिनिखायनो जोङो खोब मोजां जोङो जेब्लाबो बोन्दों जाथिय' फुलखौ गायनांगौ जों गायबाय गायनानै खिसुमान बोन्दोंआ जोंनि बे सायखर बेरा सायखर बेरायावबो मानलानानै समायना मोनसे माबा खालामो आरो समायना खालामो दा समायना खालामोब्ला जोंहा न'खराव गोजोन मोनो आरो बेनिफ्राय थाजा थाजा जोंनि बे बोन्दोंनिफ्राय जोंनि बे बोन्दोंआ बिबार मावलिनाय समाव जोबोद समायना जायो बे बिबार मावलिनाया जोंनि देहानि थाखायबो मोजां जोंनि आबहावा बार बारआबो जोंखौ माने बेनि गाज्रि माबाखौ माबानानै मोजां बार हगारनाय जों दफां लाइफांखौ जेरै मोजां मोनो थिक बेबायदिनो बोन्दों जाथिय'नि जायनोखि फुल बे फुलआव जोबोद बाख्नायथाव दा बे बाख्नायनायखाय बाख्नायबाय बाख्नायनानै आं बे माबायावनो दोनथ'नाय जाबाय दे